आंनि जाफुंसारनाय खामानियाथ' बेनो जेनेबा जोंनि मानास सेलेबा दाखालिबावैसो जोंनो मोनसे लटारि खेला होदोंमोन बे खेलायाव आंबो लादोंमोन आरो बुक मोनसे ओमफ्राय बेयावनो बिदिनो फिसा मोनसे गिफ्ट नांदों आरो ओमफ्राय बेखौ मोननानै गोसोआ एसे गोजोन्दों माने साननायखौ जाफुंनाय बायदि मोन्दों ओमफ्राय एयाव जेनेबा फार्स्ट प्राइस बा सेकेण्ड बा थार्ड बिदि प्राइस दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव आङो थार्डआव मोन्दों आरो ओमफ्राय दा बिदिनो थार्डआव बिदिनो स्कुटि दंमोन ओमफ्रायो स्कुटिखौ मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दा स्कुटिखौबो आङो लाबोनाय जायासै बिदिनो फैसानि एसे आंखालाव गोलैनायखाय आङो बिदिनो फैसाखौनो लानोसै होननानै आङो फैसा लाबोनाय जादों आरो बिदिनो तेक्स दाननाय बिदिनो बायदिसिना दानलु दानला खामानियानो ओमफ्राय फैसाखौ बांद्राय मोनबोनाय जायासै आरो ओरैनो स्किसटि टाउजेण्डफोरल' मोनबोनाय जाहैबाय बिदिनो साथि हाजारसोल' मोनबोनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो माखासे बिदिनो बिजिनेसआव बाहायनो बा बेपार खालामनो होननानै आङो लाबोनाय फैसाखौनो लाबोनायसै आरो बिदिनो दाथ' मेसें बोथोर नालाय बिदिनो बायदिसिना अनेख बिजिनेस दं जोंनिखै आरो कमला फानलाय लांबाय लाबोलाय बेफोरबादिनि थाखायनो आङो गारिखौ लाबोनाय जायासै आरो बेयावनो बाहायनोसै होननानै आङो फैसाखौनो बिनानै लाबोदों आरो बिसिनिफ्राय बिदिनो बेनो साननाया आंना जाफुंनाया दाबो बे फैसाखौ लाबोनानै जेनेबा आङो बेफारआव सोनो हाबाय बा कमला बेफारआव सोनो हाबाय बिदिनो बेयाव बाहायनो हाबाय बाहायनो मोननानै गोजोन्दों गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो